हैलो भैया नारायण एजेंसी से बात कर रहे हो ट्रेवल वाली भैया मुझे ग्वालियर घूमने आना था भोपाल से हम पाँच जनवरी को घूमने आ रहे हैं पाँच जनवरी को पाँच जनवरी को घूमने आ रहे हैं दस फ़्रेंड आ रहे हैं मेरे हाँ साथ में

ग्वालियर का क़िला घूमना है और मोती महल भी घूमना है हाँ तो हमें भी सब घूमना है ग्वालियर का हाँ ठीक है आप मैं अपने दस दोस्तों के साथ में आ जाऊँगा हाँ हमें यह भी घूमना है अपने दोस्तों के साथ ही

हाँ ठीक है यह सब तो मैं पूछ लूँ

हाँ भैया ये भी घूमेंगे हम ठीक है भैया मैं आपको कॉल लगाऊँगा ठीक है धन्यवाद भैया